हलो हा जी मैम हा जी मैडम हा जी मैडम ॿुधायो मां तव्हांजी कया अच्छा जी हा मैडम डुमस ॾाढी सुठी हा जी मैडम ॾेई सघंदा आहियूं मैडम जे सभिनी खां जेको बेस्ट आहे सूरत में डुमस बीच हिकदमि वधीक बेस्ट आहे उते ॾाढी सारी एक्टीविटिज थींदी आहिनि घुमण जे लाइ ॿ सभिनी खां बेस्ट टाइम आहिनि जी हाणे फ़स्ट था हलनि त था सुबुह जे टाइम ते वेंदव त तव्हांखे सनराइज़ जो हिकदमि सही व्यू मिलंदो ऐं शाम जे टाइम ते वेंदव त तव्हांखे हिकदमि सुठो सनसेट जो व्यू मिलंदो त तव्हां हिकु आपसि मे डिसक्स करे ॿुधाए छॾियो की तव्हांखे कहिड़े टाइम ते वधीक बेटर लॻंदो छो की अगरि सनराइज़ त ॾिसणो आहे त पाण खे उते छ्ह साढी छ्ह बजे पहुचणो हूंदो ऐं अगरि सनसेट ॾिसणो आहे त शाम जो बि उहो ई टाइम ते पहुचणो पवंदो छह लॻे जे आसिपासि हा मैडम असां तव्हांजी जेकी तव्हांजी हाणे होटल मे हूंदव न मैडम त हुतां खां तव्हांखे असां पिक कंदासीं ऐं पिक खां वठी ड्रोप ताईं असां असांजी गाॾी में वठी वेंदासीं मैडम तव्हां हाणे कहिड़ी होटल में रहो था उनजो नालो अच्छा मैडम त सनराइज़ होटल खां त असांखो थोरो पासे में पएजी वेंदो त मैडम तव्हांजो घणे ॾींहंनि जो हिते टूर आहे त मैडम तव्हां खे मां प्रेफ़र कंदुमि की तव्हां पूरो जो पूरो पैकेज वठी छॾियो तव्हांखे सस्ते में पएजी वेंदो हा मतलबु पैकेज तव्हांखे ॿारहं खां चोॾहं हज़ार जे विच में पएजी वेंदो ऐं तव्हां घणा ॼणा आहियो चारि ॼणा हा त पोइ हिकु गाॾी त थी वेंदो हा त ठीकु आहे मैडम ॿारहं हज़ार ॿारहं खां चोॾहं हज़ार हूंदो ऐं पोइ उते जेको टाइमिंग वाइमिंग हूंदो उहो सभ मां तव्हांखे मैसेज करे ॿुधाए छॾंदुमि जी मैडम पंज खां छह जेकी टॉप प्लेसिस हूंदी सूरत जी उते वठी वेंदासीं पूरो डुमस आहे हिकु पोर्ट आहे ऐं हिकु गोपी तलाव आहे ईंअ करे छह सत जॻह आहिनि उहो मां तव्हांखे सभ लिस्ट मैडम वाट्सप करे छॾंदुमि पोइ खाली शाम ताईं कन्फ़ॉम करे ॿुधाए छॾो ओके थैंक्यू मैडम